माबा आङो सेन्ट मोनसे बायदोंमोन आरो ओमफाय बे सेन्ट आ जाहैबाय मोजां नङा दा माबाबो सारबाबो मानि मोजां मोदोमा आरो बेफोरो दा बेनि थाखायनो खर' मर'बो सायो मोनाम नायजोंनो खर' सिनदां मादांफोरबो सायो आरो दा बिदिनो ओंखायनो मोजां मोनाखै आरो आं बेखौ बेफोरबायदि मोजां नङै मोनामनायनि थाखायनो खर'फ्राबो सायो देहाफ्राबो लोरबां मोनो आरो बेफोरबायदि दा बेनो